औ औ औ

औ औ खोनाबाय खोनाबाय आस्सा औ औ औ औ थिगैनो दंथ'यो

थासारिआथ' थिगैनो दं फैनाया माजों फैनोमोन नों गारिआबो दङ गारिआबो दा नोंसिनिफ्राय मोनसे मोनो ओरै ट्रेनजोंबो हागोन नों दाथ' नोंसिनिफ्राय सफैनो बेनो बास मोनगोन ट्रेन मोनगोन बासआ बिदिनो फुंनि सारिथासोआव हगारहरोदां औ ट्रेनबा नोंहा एसे गोजान जागोनदां स्टेसननिफ्राय ट्रेनजों फैनो औ औ औ औ बिसिबां थांखोथाय दा दामफ्राबो सारायथिनस' सारिस'सो लाबायदां औ औ दाथ' थिगैनो दंथ'यो जेबो औ औ जेबो दावराव दावसिथ' गैथ'आ

बासजोंनो फै बासजोंनो मोजां औ दङ ओरैनो बिदिनो ओरैबा ओरैआनो फैनाया बहा फैगोन ओमफ्राय फैनाया माबा खामानिनि थाखाय आस्सा औ औ औ औ औ औ हारसिङै फैगोन ना सोरबा फैफाबावगोन औ औ बासआनो मोजां गंथाम गंब्रैयानो खारो दां ट्रेनजोंबालाय इसे खम जाबाय दाम खरसफ्रा औ औ औ मालाथो फैगोन आस्सा औ औ औ

बासआनो थिग औ बासआनो थिग औ औ औ औ औ औ दे